ہیلو جو میں نے کوشٹیوم کے لیے کپڑا دیا تھا وہ تیار ہو گیا ہے جی جی کب تیار کیجیے گا میں نے جو ڈیجائن بولا تھا ویسا ہی ڈیجائن دیجیے گا پچھلی بار آپ نے کچھ خرابی کر دی تھی اس میں جی جی ٹھیک سمجھ رہے نہیں اس بار بھی وہی ڈیجائن چاہیے اگلی بار کی طرح خراب نہیں کر دیجیے گا مجھے پارٹی میں جانا ہے اور سب سے الگ دکھنا ہے بڑی پارٹی ہے اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تاریخ کتنا تاریخ کو سولہ نہیں ہے ہم کو بارہ تاریخ کو چاہیے جی ٹھیک جی ٹھیک ہے پیسے کا کوئی بات نہیں ہے پیسہ آپ کو مل جائے گا جی میرا کپڑا صرف جلدی سے جلدی تیار کر دیجیے سمجھے کب دیجیے گا سولہ نہیں ہم کو بارہ کو چاہیے اور جیسا بولے تھے ویسا ہی ڈیجائن چاہیے کچھ خرابی ہوگی کپڑا ہم واپس نہیں لیں گے اچھا ٹھیک ہے سولہ تاریخ تک ٹھیک ہے سولہ سے سترہ نہیں ہونا چاہیے سمجھے جی ٹھیک ہے